मेरा काम खेती करना पशु पालन करना जरूरी है लेकिन सरकार मेरी मदद करते नही है जब सरकार मदद नहीं करते हैं तो मैं क्या करूँ मैं तो बड़ा गरीब था ना गरीब था तो सरकार के सोचना भी दिया था कि हम लोग इतना गरीब था तो सरकारी सरकार अगर हमारा मदद कर देगा कुछ कह देगा तो मैं लोग आगे बढ़ जाऊँगी हमारा पेट परदा भी चल जाएगा मेरे पास दस भैंसे हैं दस बकरियाँ हैं भेड़िये हैं उसको भी सरकार के सोचना मैं पाता हूँ गरीब था तो मैं नहीं सफर पाता हूँ तो सरकार के सूचना देता हूँ कि सरकार हमारा मदद करे सरकार के सूचना दिया तो सरकार मेरा मदद नहीं किया तो मैं सरकार को लाभ कुछ जाना भी नहीं है जब सरकार हमारा मदद करता है तो सरकार का लाभ उठाते तो मैं जानती हूँ कि भइया सरकार को सूचना भी दिया तो मेरा गरीबी सोच करके मेरा मदद किया हमारा गरीबी कुछ हल हुआ था हटा था बल्कि सरकार तो मेरा मदद किया नहीं तब मैं कैसे अपन गरीबी हटाऊँ मैं खेती कर रही थी पाल रही थी भैसिया पाल रहे थे कैसो कैसो पाल रहे थे दूध दुहेगी दूध दुहकर के बेच रहा था बेचकर के पैसा लियाकर के खरी है चुनिया है दाना है कुछ लियाकर के बच्चों को खिलाता है भैंसियो काे खिलाता है भेड़ियों को खिलाता है भेड़ियाे बकरियों को दिन भर छोड़ के चरा लेता हूँ भैंसो चरा लेता हूँ मगर कितना चराकर के रखें हम लोग क्या खाएं मेरे पास बेटी हैं बहू हैं नाती है पोता है सब है हमारा दू प्राणी का पेट है तो मैं लोग का खाऊँ दूध तो बेचकर के खर लियाते हूँ भैसें के लिए गोरू गाय के लिए भेड़िया के लिए बकरियाँ के लिए तो मुझे भी ताे खाना जरूरी थी मेरी बेटी बहू को खाना जरूरी था सरकार जो मदद नहीं कर रहा है तो मेरा गरीबी हटेगा कैसे नई हट रहा हूँ